اردو زبان لگ بھگ بہت ہی پرانی ہے اور یہ بہت ہی اچھی بہت ہی اچھی زبان ہے اس میں تہذیب ہر ہر چیز میں پائی جاتی ہے اور یہ بہت ہی اچھی زبان مانی جاتی ہے بہت شاعری کسیدہ غزل ہر چیز میں بولی جاتی ہے اور یہ بہت ہی اچھی زبان ہوتی ہے کہیں مشاعرہ ہوتا ہے ہم لوگ سنتے ہیں یوٹیوب پہ اس کے نعت شاعری سب کچھ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور بہت سارے ایسے شاعر گزرے ہیں بہت سارے ایسے شاعر گزرے ہیں جو بہت ہی اچھا اچھا نعت غزل پڑھتے ہیں بہت سارا اچھا ہوتا ہے اس اس میں نعت ہوتا ہے بہت اور یہ بہت ہی پرانا ہے کیسے کیسے اردو زبان کے مشہور لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے بس یہی اچھی زبان ہوتی ہے اور یہ ہر کسی کو پڑھنا چاہیے دلچسپی اس میں لینا چاہیے بہت آدمی اردو سمجھ کے نہیں پڑتا ہے لیکن اردو پڑھنی چاہیے یہ بہت ہی میٹھی زبان ہوتی ہے اور اردو مسلمانوں کے لیے اور بھی زیادہ اچھی ہوتی یہاں تک کہ ہر مسلمان کو اردو پڑھنی ہی چاہیے کیونکہ وہ بہت ہی اچھی زبان ہوتی ہے میٹھی زبان ہوتی ہے اردو میں ہمارے گھروں میں عام بول چال میں زبان میں بات کرنی چاہیے اردو زبان میں بات کرنی چاہیے اچھی ہوتی ہے اور یہ ہم لوگوں کے لیے اچھی ہوتی ہے مسلمان کے لیے تو اور بھی اچھی ہوتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اردو زبان کو زندہ رکھنا چاہیے اور یہ ہر جگہ مسلمان کترانا نہیں چاہیے اور بولنا چاہیے گرو سے بولنا چاہیے اچھی ہوتی ہے زبان ہمیں عام بول چال کا زبان کو استعمال کرنا چاہیے اردو زبان کو اردو بہت ہی اچھی زبان ہوتی ہے